औ

बेसे गोबाव जाखो ओमफ्राय गांबेसे अ फाइनआ बिदिनो गांसेआव टुवेन्टिसो लानो हागौ हिसाब खालामबासो मोनसिगोन

जेसेबां हायो थाब लाबोदो मोननो हानायाथ' दंमोन ओमफ्राय दाखालिहाय जा गोबां फरायसाफोर फैनानै लांदों लेखा दा दं ना गैला नायनांगोन जागोन दे ओमफ्राय मा नाममोन बहानि दे अ मा सेमिस्टारनि एग्जाम सोलिदों ना अ जेसेबां हायो थाब लाबोब्लानो जाबाय नों औ मानोना गोबां मानसिया लांफैयोना फरायनो ओमफ्राय जायखिजाया लोगोनिफ्राय सफैया बेखौनो फरायनांगौ जायो ओंखायनो थाबैनो लाबोदो

मा ओंख्रि जायामोन ओमफ्राय अ ओंखाम जायाखै आलु अ ओंखाम जाया जानाय जायाखैना आं ओंखायनो सोंनाय जादों आरो औ दे होनबा

थाबैनो लाबो थाबैनो लाबोदो औ दे दे